ہندوستان جیسے کہ بہت بڑا دیش ہے یہاں پہ چند تہوار نہیں کہ بہت زیادہ تہوار ہے کیونکہ یہاں پہ مذہبی اکثریت ہے یہاں پہ بہت سارے مختلف مذہب ہیں ان کی بہت زیادہ اکثریت ہے بہت زیادہ مذہب ہے بہت زیادہ کلچر ہے اسی لیے یہاں تہوار بھی بہت زیادہ ہے اور سب سے زیادہ اکثریت یہاں برادران ہندوؤں کی ہے اور ان کی سب سے بڑی تہواری اجماع جو ہوتا ہے وہ کمبھ کا میلہ ہوتا ہے جوکہ بارہ سال بعد ہوتا ہے اور وہاں پہ شردھالو ہر آن سے آتے ہیں ہر ہر اسٹیٹ سے آتے ہیں جیسے کہ ہر جیسے کہ وہ دس سال بعد ہوتا ہے کبھی کبھارتو بہت لوگ آتے ہیں بہت چہل پہل ہوتی ہے وہاں گنگا میں ڈبکی دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہاں گنگا میں ڈبکی دینے سے ہر پاپ دھل جاتے ہیں دوسرا تہوار فار جیسے کہ ہم دیوالی لیتے ہیں جوکہ ہندوؤں کا تہوار ہے اس میں برائی پر اچھائی کی جیت دکھائی جاتی ہے جیسے کہ جناب رام نے راون کو مارا تھا وہ ایک برائی پر اچھائی کی جیت درشاتا ہے اور اس سے اخذ کرتے ہیں ہم بہادری لیتے ہیں اس سے بہادری کا سبق ہم لیتے ہیں دیوالی سے ایسے ہی ہولی ایک تہوار ہے جوکہ بہت شور زورو سے منائی جاتی ہے جس کو رنگوں کا تہوار بھی بولا جاتا ہے اس میں رنگا رنگ پروگرام ہوتے ہیں دیش کے ہر ایک کونے میں وہ منائی جاتی ہے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک گجرات سے لے کے آسام تک ہر جگہ ہولی منائی جاتی ہے ویسے ہی دیوالی بھی منائی جاتی ہے رکھشا بندھن بھی ایک بہت بڑا اہم تہوار ہے ہندوؤں کا جس میں ہر بہن اپنے بھائی کے کل کلائی پر ایک راکھی باندھتی ہے جس سے یہ جس سے درشایا جاتا ہے کہ وہ وہ بھائی اس کی بہن کی حفاظت کرے گا تا عمر اس کی حفاظت کرے گا وہ ایک وعدہ دیتا ہے اپنی بہن سے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا اور بہن بھی اس کے بھروسے پر ہمیشہ زندگی بر رہتی ہے ایک بھائی اور بہن کا ایک عظیم ترین رشتے کا دن ہوتا ہے جو کہ پورے بر صغیر میں منایا جاتا ہے اور خاص طور پہ ہندوستان میں منایا جاتا ہے یہ بی ہندوؤں کا ایک بہت اہم تہوار ہے ویسے ہی مسلمانوں کے بی بہت سارے تہوار ہے سب سے پہلا تہوار جو عید الفطر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ماہ رمضان کے تیس روزوں کے بعد آتا ہے اور اس دن عید الفطر پہ لوگ مٹھائیاں کھاتے ہیں اپنے قرابتداروں کے اپنے ہمسایوں کے یہاں مٹھائیاں بھیجتے ہیں ان سے ملنے جاتے ہیں ایک دوسرے کو تہوار پہ ایک دوسرے کو گفٹس دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور اس تہوار کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک اہم کڑی کو پار کر لیا ہے تیس دن کے صبر کو بار کر لیا ہے ہم ایک اچھے انسان بن گئے ہیں اور اسی کی خوشی منائی جاتی ہے عید الفطر جوکہ مسلمانوں میں سب سے اہم تہوار ہے اس دن بھائی چارے کا سبک پڑھایا جاتا ہے مسجدوں میں اور اس کے بعد عید الاضحیٰ یعنی بقر عید جسے کہتے ہیں اس دن مسلمان گھر ایک بکرے کی قربانی کرتا ہے جس سے یہ درشایا جاتا ہے کہ ہم اچھائی کی راہ میں سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اور جو بھی بکرا کربان ہوتا ہے اس دن اس کو یہ اپنے ہمسایوں میں قرابتداروں میں اپنے احبابوں میں بانٹتے ہیں تو ویسے ہی یہودیوں کے بھی بہت سارے تہوار ہے اور جیسے کہ ان کا جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اس دن وہ بہت بڑا تہوار مناتے ہیں ایسے ہی عیسائیوں کا کرسمس ہے جس دن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے پیدا ہوئے اس دنیا میں وہ بہت زورو شوروں سے اس دن مناتے ہیں اور نیو ایئر کا بھی بہت بڑا اجلاس ہوتا ہے جہاں پہ وہ آتے ہیں اور ایک دوسرے کو خیر آباد ایک دوسرے کو بڑے زوروں شوروں سے ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں پارسیوں کا بھی ایک ایسا ہی اجماع ہوتا ہے ایک ایسی ہی فکشن ہوتی ہے جس میں وہ برائی پہ اچھائی کی جیت کو درشاتی ہے وہ فکشن